जी जी बोलिए

मैम मेरा पैकेज थर्टी फ़ाइव थाउज़ेन्ड है ऐसे तो बट अभी हमारा इस्पेशल ऑफ़र चल रहा है तो हम आपको थर्टी थाउज़ेन्ड में हम आपको पूरा पैकेज बना कर दे सकते हैं वैडिंग के लिए जी जी पर मैम आपका नाम सलोनी राइट मैम आपका जो प्री वैडिंग शूट है न उसके जो चार्जेस हैं वो मैम आपको अलग से देने पड़ेंगे और जो हमारे हमारे जो बंदे आपके प्री वेडिंग शूट के लिए जाएंगे मैम उनका आपको जो रहना है उनका वो उसका आपको अरैन्ज करना पड़ेगा मैम सारी एच डी क्वालिटी में आपको प्रोवाइड होंगी डोन्ट वरी जी मैम और

जी जी मैम बिल्कुल आपको ऐसे इंसान को भेजेंगे हम ऐसे बंदे को भेजेंगे जो आपको प्रोपर गाइड करेगा जो आपकी अच्छी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ क्रियेट करेगा मैम और आपको न एक काम करना होगा कि आपकी जो डेट है और आपके जब जब मतलब जो जो डेट के टाइम पर फ़ंक्शंस हैं और जो टाइमिंग्स हैं वो हमें आपको टाइम टू टाइम अपडेट देना होगा ताकि हम उसी टाइम के थोड़े देर मतलब उस टाइम के पहले आ कर आपके वेडिंग या जो भी आपका वेन्यू है वहाँ पर आ कर सेटअप कर सकें कैमरा वगैरह लाइटिंग वगैरह क्योंकि उसके सेटअप करने में टाइम लगता है

बिल्कुल मैम आप ट्रस्ट कर सकते है आप गूगल पर जा कर हमारा पेज चेक कर सकते आप रेटिंग भी चेक कर सकते हैं रीव्यू चेक कर सकते हैं इंस्टा पर पेज या पेज पर जा कर चेक कर सकते है वहाँ पर मैंने हमारे सारे जितने भी वैडिंग एल्बम आज तक बने है वीडियोज़ बनी हैं सारे उसपे अपलोडेड हैं आप उसको भी चेक कर सकते एक बार आप आप ट्रस्ट कर सकते हैं और आपका ट्रस्ट हम कभी नहीं तोड़ेंगे आप भरोसा रखिए आपका हम अच्छा ही करके देंगे आपको बहुत पसंद आएंगा आपको भी आपकी फ़ेमिली वालों को भी बहुत पसंद आएगा ये चीज़

ओके ओके मैम डन ओके वेलकम